وعلیکم السلام میری دوکان پہ ہر چیز ملتا ہے چینی ہو گیا دال ہو گیا تیل ہو گیا جو چیز چاہیے وہ سب مل جائے گا آپ کو ایک سو اسی روپیہ کہا ہے چاول اسی روپیہ کے جی ہے چاول ساٹھ روپیہ ٹھیک ہے کتنا لیجیے گا اتنا کم اتنا کم کیسے دیں گے تو ساٹھ روپے پینسٹھ روپیہ لگا دیے ہیں لے لیجیے کتنا لیجیے گا ہاں ہے چینی دال ہے چینی ہے تیل ہے آلو ہے پیاز ہے اور سارا بکنی ہے پاوڈر ہے مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر آلو بیس روپیہ کے جی کتنے ہیں کتنا کے جی لیجیے گا دس کے جی تو کچھ کم کر دیں گے اٹھارہ روپیہ دے دیں گے آلو کیا پیاز ہے چالیس روپیہ کے جی میں کیا